جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ مجھے کبڈی کھیلنا پسند ہے اور اس کے کبڈی کھیلنے کے اصول اور قاعدے کیا ہیں مجھے کھیل کھیلنا بہت پسند ہے ویسے تو میں بہت سارے کھیل کھیلتا ہوں لیکن میرا پسندیدہ کھیل کبڈی ہے میں بچپن سے ہی کبڈی کھیل رہا ہوں میں اپنے اسکول میں کبڈی کی ٹیم کا کپتان بھی تھا اور میں نے بہت سارے کبڈی میچوں کو جیتا بھی ہے کبڈی کے اصول اور قاعدے کبڈی میچ کی ڈوریشن فورٹی منٹ کی ہوتی ہے میچ کی شروعات ٹاس کر کے کی جاتی ہے کبڈی میچ میں بارہ کھلاڑی ہوتے ہیں ایک ٹیم کا کھلاڑی دوسری ٹیم کی طرف جا کر کسی ایک کھلاڑی کو چھو کر واپس آتا آیا ہوتا ہے تو اسے ٹچ پوائنٹ ملتا ہے یہ کبڈی کے اصول اور قاعدے ہیں